आं राज मिस्थ्रि मावो आं बेजोंनो न'खर खुङो जिउ खुङो आरो आंनि मोजां मोननाय खामानिया बेनो आरो

पस्ट फार्स्टआव गायसनजेननायाव खुन्थिया गायसनजेननायाव रद खाग्रोयो रद खानानै ओमफ्राय हाख'र जावो हाख'र जावनानै ओमफ्राय सलिं बहायो सलिं बहायनानै बिनि सायाव धालाय होयो धालाय होनानै ओमफ्राय खुन्थिया फस'ङो बेनि उनाव फाउन्देस'न जावो फाउन्देस'न जावनानै ओमफ्राय फाउन्देस'नआव धालाय होनानै सलिं होनानै धालाय होयो ओमफ्राय बेनि उनाव गाथिनि होयो ओमफ्राय बिनि हाफ वालनि उनाव सौखाथ बहायो खिरखि बेनि उनाव लिंथार लिंथारनि उनाव आरो लिंथार होबाय बेनि सायाव आरो हुल्थु आरि बहायनायनि उनाव बाथाम आरि फिथिं खालामो बेनिफ्राय धालाय होबाय भिथि धालाय फ्लास्टार घला फ्लास्टार धालाय घला होनानै उनाव साजा पस्ट बानायबाय ओमफ्राय बिट बर'नबाय भेन्टिलेसोन बहायबाय थ'ब लिंथार होबाय

बेनि उनाव गोजौआव बाथाम फिथिं खालामबाय थिं दोबाय दरजा खिरखि

बेखौनो मोजां मोनो आरो मावनानै दा बेजोंनो न'खर जिउ खुंगासिनो दङ आङो बेखौनो मावनानै मोजां मोन्दों बेखौ मावगासिनो दङ आङो दा बेखौनो मावनानै न'खरखौ सोलियो आरो आङो जिउ न'खर जिउ बेजोंनो खुंलाङो न'खर सोलियो आरो आं जेबो मावनोबो रोंखाया बेखौनो मावनानै दा दङ आरोखि बेजोंनो संसार सोलियो न'खर खुङो फिसा फिसौ फोरोङो गथ' गथाय खाङो बेजोंनो आरो आं बिदिनो बेजोंनो सोलिलांबाय थागोन

दा बेखौनो मावनानै सोलिगासिनो दङ आं न'खरखौ